हलो सो म्हाक डॅथ सर्टिफिकेट करपा जाय आली मगे तितू आ येयली सो किदें जालें तो भायर पळो काल आनी म्हाका डॅथ सर्टिफिकेट जाल्ली सो म्हाका कितकी डॉक्युमेंट्स बी दिवपा पडटा तें मात्शें सांग आता ओके बरें सो ह्या डॉक्टरान बरोवन दिलो आसा म्हण अशे करून पासड अवे ड्यू टू ओल्ड एज म्हूण सो आनी नांव जाय न्ही नांव दियेलें कायतानो सिल्वा आनी डेट ऑफ डॅथ ट्वेंटी ट्वेंटीयत ऑगस्ट ट्वेंनटी ट्वेंनटी फायव लोकेशन हें मारगांव आनी आनी किदं जाय हे डेट ऑफ बर्त बी जाय ओके सो डेट ऑफ बर्त नायनटीन इयर नायटीन एटी वन फस्ट एप्रील सो आनी कितें जाय पडोले हे पुरो न्ही ओके सो म्हाका कितें आनी किदें जाय पडटं जाल्यार मशशें हें कोर कॉ्टेक्ट कोल्यार पुरो किदं इन्फोर्मेशन बी जाय जाल्या ओके थँक्यू